کھانا پکانا ایک فن ہے ایک آرٹ ہے اور ایک اہم کام ہے جس کو کرنے کے لیے دماغ اور جذبہ کا ہونا ضروری ہے اور اس طرح کے کام میں غلطی ہو جاتی ہے اگر چہ میں کھانا پکانے میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں خود ہاسٹل میں رہتا ہوں اور ہم لوگوں کو ہاسٹل میں کھانا پکایا ہوا مل جاتا ہے اور اسی لیے ہمیں کھانا پکانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ چھٹی کا دن ہوتا ہے اور ہم کو کچھ کھانے کا شوق ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ پکانے کا پلان کرتے ہیں اور ایسے حالات میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہے ایک بار ایسا ہی ہوا کہ ہمارے اسکول میں چھٹی تھی تو ہم نے قربہ پکانے کا ارادہ کیا تو جب یہ پکوان پک کر تیار ہوا تو معلوم ہوا کہ اس میں نمک بہت زیادہ پڑ گیا ہے اور وہ لال مرچ زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سالن بے مزہ ہو گیا ہے اب ہم بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں اتنی محنت سے تیار کیا تھا لیکن وہ خراب ہو گیا تو ہم بہت پریشان ہو گئے لیکن ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ اب ایک لیمو کاٹ لو اور تھوڑا سا آٹا گوندھ کر اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر سالن میں ڈال دو اور لیمو کاٹ کر اس میں ڈال دو نمک بھی ٹھیک ہو جائے گا اور مرچ بھی صحیح ہو جائے گا جب ہم نے اس طریقے پر عمل کیا تو یہ کامیاب رہا اور ہم بہت خوش ہوئے کہ ہمارا کھانا اس لائق ہو گیا کہ ہم اس کو کھا سکیں پھر ہم نے خوب مزے لے لے کر اس کو کھایا